मां पंहिंजे आसे पासे जी जॻह खे साफ़ रखण में घणेई कमु कंदी आहियां मां कॾहिं बि किचिरे खे रोड ते या हिते हुते काण फिटी कंदी आहियां मां हुन खे किचिरे खे किचिरे पात्र में ई विझंदी आहियां पर मुंहिंजे आसे पासे जे माण्हुनि खे ऐं ॿारनि खे इहा सम्झाईंदी आहियां त किचिरे खे किचिरे पात्र में हीअ विझो हिते हुते फिटी न कयो असांजे देश में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान हलायो ऐं हिन में इहा कमु कयो वियो त किचिरे खे किचिरे पात्र में ई विझो हिन करे जॻह जॻह ते किचिरा पात्र में रखियलु आहे ऐं घर जे हिते किचिरे वारी गाॾी खे गाॾी जी व्यवस्था करी वई आहे त जिन में माण्हू पंहिंजे घर जो किचिरो विझण ऐं पंहिंजे आस पास जे जॻह खे साफ़ रखनि हिन लाइ सरकार सुके ऐंं आले किचिरे लाइ बि अलॻि अलॻि डस्टबिन रखिया आहिनि अलॻि अलॻि किचिरा पात्र रखिया आहिनि त जिन में माण्हू किचिरो विझनि मां घटि में हर बार हीअ कोशिश कंदी आहियां त मां अहिड़ा अहिड़ी शयूं जिनन खां पॉल्यूशन जिन खां प्रदूषण वधीक फैलिजंदो आहे गंदगी वधीक थींदी आ हुननि जो इस्तेमाल घटि कयां जीअं प्लास्टिक जीअं थर्माकोल मां अहिड़ी शयुनि जो यूज़ इस्तेमाल अहिड़ो घटि घटि करण जी कोशिश कंदी आहियां त जीअं असांजे देश में प्रदूषण घटि फैले ऐं आसे पासे में बि सफ़ाई रहे मां पाणीअ खे बि हेतिरो ई इस्तेमाल करण जी कोशिश कंदी आहियां हुन खे वधीक हिन हेतिरो ई इस्तेमाल कंदी आहियां हुन जो वधीक इस्तेमाल कोन कंदी आहियां त जीअं उहो ख़राब थिए हुन जो दुर उपयोग थी वियो हूअ वेस्ट थो थिए मां हमेशह कोशिश कंदी आहियां त असांजे आसे पासे में सफ़ाई रहे छोजो त आसे पासे में सफ़ाई रखण खां घर में बि सफ़ाई रहंदी आहे माण्हू ठीकु रहंदा आहिनि सुठे नमूने जी सघंदा आहिनि ऐं हुननि जी काया बि सुठी रहंदी आहे बीमारियूं घटि फैलिजंदियूं आहिनि मां कोशिश कंदी आहियां त मुंहिंजे घर वारा मां ऐं मुंहिंजा पड़ोसी सभु मिली पंहिंजे आसे पासे जी जॻह जो ध्यान रखूं वधीक मां वधीक पौधा हणूं जीअं त असांजो देश स्वच्छ स्वच्छ थिए ऐं पौधा हणण सां ऑक्सीजन जी मात्रा में वधे ऐं गर्मियू बि घटि थिए असां पूरी कोशिश कंदा आहियूं असांजे आसे पासे जी जॻह हमेशह साफ़ रहे